गणपती बाप्पा मोरया फुडच्या वर्षी लवकर या हे तुमी आयकलाच आसतले गणपतीचो सण हो सण असो आसा की सगले एखठांय येतात गणपतीक हाडटा साजरा करता आनी ताचे विसर्जन करता तशेंच सगली घरची मनशां जी फॅमीली मेंम्बर्स आसा हे धार्मीक सणा खातीर एकठांय जातात बरो सण मनयतात आनी मागीर सण सोंपलो की मागीर आपआपली घरा वतात